हाल ही में मैं घूमने गया था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड साइड तो वहाँ पे बहुत ही आरामदायक था घूमना बहुत ही मजा आया घूमने में ये छुट्टी बहुत ही आरामदायक थी यहाँ पे जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वादियाँ हैं जो नज़ारा है वहाँ का ना मतलब देखने लायक ही है बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल एकदम फ़्रेश वहाँ के नेचर एकदम बिल्कुल फ़्रेस हवा फ़्रेस पानी सब कुछ बिल्कुल प्रदूषण बहुत ही कम तो मतलब बहुत ही प्यारा मौसम था यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत गर्मी थी बहुत गर्मी पड़ रही थी फिर वहाँ पे बिल्कुल एकदम मौसम शीतल था बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ फरवरी मार्च का मौसम होता है उस तरीके का मौसम था तो बहुत ही प्यारा प्यारा मौसम था और बहुत ही मजा वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे से बातचीत करना बहुत वहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और वहाँ के वहाँ से जब हम घूमने गए तो बिल्कुल हम एकदम बिल्कुल वहाँ से आने के बाद बिल्कुल फ़्रेस अपने आपको तरोताजा फ़ील किए क्योंकि वहाँ के जो एटमॉस्फ़ियर था बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध था एकदम